हमारे गाँव में जात परजात तब भी अब भी बहुत भेदभाव है हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है कोई महिला को भी गर्भावती को भी तकलीफ हो जाता है सड़क ठीक ठाक नहीं है दूर अस्पताल है वहाँ आने जाने में दिक्कत होता है सड़क भी ठीक नहीं है भई दूर अस्पताल जाने में डिलवरी वाले को महिला को कुछ भी हो सकता है तो हम लोग परेशान होते हैं सरकारी अस्पताल दूर है नजदीक नहीं है और हमारे लोग के यहाँ परेशानी है ऊ जो हमारे यहाँ प्रधान भी हो जाते हैं ओ प्रधान भी गरीब लोग का सुनते नहीं है जमीन भी हड़प लेते हैं गरीब लोग का कोई सुनता नहीं है कितना भी गरीब लोग बोलेगा गरीब लोग का प्रधान लोग सुनते नहीं हैं और जमीन भी हड़प लेते हैं गरीब का कोई सुनवाई नहीं होता है